पिछले ही हफ्ते मैं एक चादर लेकर आई वह चादर काफ़ी महँगी थी वहाँ मुझे देखने में वह चादर बहुत अच्छी लगी पर मैं जैसे ही उसको घर पर लेकर आई और मैंने अगले ही दिन उसको धोया तो वह चद्दर का सारा रंग निकल गया और वह चादर भी छोटी हो गई